भारत में डांसर्स की बात करी की जाए तो मिनिमन पच्चीस परसेंट लोग ही डांस करते हैं बाकी नहीं करते हैं परंतु दो हजार पंद्रह के बाद में जो डांसर्स बढ़े हैं और इसका क्रम बढ़कर पच्चीस परसेंट से पैंतीस परसेंट हो गया है जिसमें रैमो डिसूज़ा सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इन्होंने अपने डांस डांस प्लेटफॉर्म को इतना बढ़ाया कि आज हर जगह हर शहर हर जिले में एक न एक डांसर मिल जाएगा हाल ही में देखा गया कि डांसर डांसर्स को बड़ा ही प्लेटफॉर्म मिला जैसे घो डांस इंडिया डांस हो गया और यू ए ई में बहुत सारे ऐसे बड़े डांसिंग कॉम्पीटिशन हो रहे हैं जिससे मानव को और डांसर्स को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला देखा जाए तो अब जो है डांसर को ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है जिससे उन्हें पता है कि हाल ही में हो रहे चैंपियनशिफ वगैरह डांसर कॉम्पीटिशन जो कि बहुत आसानी से हो गया है और जो पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हैं वह अपनी स्किल बता कर भी अपना भविष्य बना सकते हैं और सदाबहार गाने की बात की जाए तो लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार कुमार शानू ऐसे बहुत सारे सिंगर्स रहे हैं जिन्होंने आदमी आदमी के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में ऐसे इमोशन्स को बरकार बरकरार रखा है देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो गुनगुनाते रहते हैं ओल्ड हो या न्यू जेनरेशन हो सब लोग ऐसे गुनगुनाते हैं मानो उनके सामान्य जीवन में जैसी स्थिति बनी हुई है ऐसे बहुत से ऐसे गाने हैं जिसे व्यक्ति गुनगुनाते रहता है और ओल्ड एज़ गोल्ड जो है वह ऐसा समय था जिसे आज नई जेनरेशन भी सुनना पसंद करती है और देखा जाए तो जो नए गाने हैं उनसे बेहतर और फीलिंग्स जो होती है वह ओल्ड एज़ गोल्ड माना जाता है और उस टाइम की माननीय श्री लता मंगेशकर जी और कुमार शानू किशोर कुमार दिलीप कुमार इन्होंने एक अलग ही माहौल बना कर रखा है